جی ہاں میں نے کبھی کبھی کسی چیز کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا ہے یا کسی اور زبان میں پڑھا ہے یہ تجربہ میرے لیے کافی دلچسپ رہا کیونکہ اس سے مجھے نئی زبان سیکھنے اور سمجھنے میں مدد ملی شروع میں تھوڑی مشکل ہوئی لیکن بعد میں آسان لگنے لگا